हैल्लो क्या हाल चाल ऐ थुआढ़ा ठीक ठाक ऐ हां जाना ते ऐ यरो हां साढ़ै की नी आक्खना अस कोई कड्ढे दे आए दे थोह्ड़ी न कोई इत्थुआं म्हल्ले दा असें नेईं आक्खना जेह्का सतसंग है किन्ने बजे ऐ हां ते अजें ते दस गै बज्जे हां इक बजे हारे चलने आं हां फ्रूटे शरूटे आह्ली दुकान ऐ और बी बड़े आह्ले हट्टियां बी बड़ी ऐ मार्किट फ्रूट लेई जागे होने इत्थे केले कुले सेब सूब यां बाकि फ्रूट कोई दिक्खी लैगे जे जे किश होग हट्टिया हां जाना किदे पर ऐ वा गड्डियै जाना यां अपनी गड्डी लेइयै जाना ठीक ऐ फ्ही दिक्खी लैयो हां आं किन्ने बजे होना सतसंग ते धाम धूम बनानी उ'नै सतसंग बिच पता करियै सनाओ हां यरो मड़ो लफाफे गै लेई जागे कुतै थोह्ड़े नेह् धाम लेई औगे ओ लेई लैगे तुस पता ते करो इत बनानी उ'नै रुट्टी जां नेईं ठीक ऐ फ्ही इक बजे हारे चलनेआं फ्ही फोन करियै आक्खना तुसें कि चलो